हांवें गितांजली ट्रेडर्स ह्या दुकांनांतल्यान चार फिलिप्स कंपनीचे बल्ब घेतले ते बल्ब म्हाका कमी दरांन मेळ्ळें हे बल्ब काणकोणांत सगळ्यां दुकानांनी म्हारग आसलें ह्या बल्बाक दोन वर्सांची वॉरेंन्टी आसली हे बल्ब हांवें घेवन आतां देड वर्सां जाली चारूय बल्ब खूब बरें आसात ते उजवाड बरो दितात तातूंतलो एकय बल्ब वायट जालो ना कमी दरान बल्ब घेतना म्हाका हे बल्ब बरें येता कांय ना अशें दिसलें पूण हे बल्बस सामकेंच बरें आसात आनीक दरांन आसून सुद्दां केन्ना केन्ना बऱ्यो वस्तू मेळटात हें म्हाका पटलें